म्हज्या गोंय राज्याच्या प्रवासी बशींचेर उलयता आसताना सांगूं इत्छिता की आमकां दोन तरेचे बशींचे ट्रांस्पोर्ट लाबिल्ले आसात दोनच न्ही तर तीन म्हणू शकतात तुमी एक आसा प्रायवेट पण प्रायवेट पळोवपाक गेले जाल्यार ते आंतरराज्यी आनी भायर सुद्दां भायल्या राज्यांनी वचपाची सेवा आमकां उपलब्द करून दिता तशेंच आमच्या राज्याचे सरकार हिच्या मार्फत आमकां तींच सुविदा उरलां उपलब्द आसा आनी गोंय राज्याची जी सेवा उपलब्द आसा ताचें नांव आसा कदंबा ट्रांस्पोर्ट कॉर्पोरेशन जिका आमी केटिसी म्हणून म्हणटात केटिसी जेन्ना आमी म्हणटात तेन्ना आमकां याद येता तांची सेवा ही सेवा बरींच वर्सां आसा आनी हालींच आमच्या गोंय राज्याक भरपूर अशो लायटीचेर चलपी ह्यो बसी आमकां उपलब्द करून दिल्यात ह्यो बसी लायटीचेर तर चलतातच पूण तांची पूर्ण एसी सुविदा उपलब्द आसा एसी म्हळ्यार ऍर कंडिशनर आसा

तांची सिटांची वेवस्था बरी आसा तांची जी स्टोरेज आमी जर तर वयर कितेंय दवरपा गेले आमचें सामान बी तें सामान दवरपा जागो सुद्दा बरो उपलब्द करून दिल्लो आसा जनेलां म्हणल्यार मातशें पळोवपा गेल्यार तांचे एसी आसले कारणान ल्हानशें तांच्यानी आमकां विंडो उपलब्द करून दिल्लो आसा तीं जनेलां इतली बारीक आसतात की तीं फक्त इमरजंसी टायमाचेरच आमी तांचो उपयोग करूं येता इमरजंसी टायम म्हळ्यार कोणाक जर तर उल्टी येता जाल्यार ताचो उपयोग करूं येता आतां उलोवपाक गेल्यार ही इलॅक लायटीचेर चलपी बसी हालींच उपलब्द केल्ल्यो आसात पूण हाचें पयली तांच्यानी आमकां डिजलाचेर चलपी बसी उपलब्द केल्ल्यो डिजलाचेर चलपी बसी भरपूर ओल्ड आनी तशें पळोवपाक गेल्यार तेंची काळजी तितली घेनात पळयनात पूण आतां लायटीचेर जेन्नाच्यान ह्यो बसी

आमकां बरी सुविदा मेळ्ळ्या हालींच आमच्या गोंय सरकारान ज्यो प्रायवेट बसी आसात तांच्यो बसी स्वता घेतल्यो हें घेवपाचें कारण अशेंच की कोरोना टायमाचेर तांकां भरपूर लुकसाण जाल्लें आनी तांचें मागणें आशिल्लें की ह्यो बसी गोंय सरकारान घेवच्यो आनी गोंय सरकारान त्यो घेतल्यो आनी ताचे आनी त्या स्किमीचें नांव आशिल्लें म्हजें गोंय आतां जर तर पळोवपाक गेल्यार ज्यो ज्यो बसी ह्या सरकारा मार्फत जी स्कीम आसा तातुंतल्यान घेतल्या ताचें नांव म्हजें गोंय ह्या स्किमी वयल्यान तेंकां व्हडलें एक स्टिकर त्या बशीचेर लायल्लें पयलें वता